अस डोगरे लोग आं ते अपनी जेह्की अस मृत मातृक भाशा साढ़ी डोगरी ऐ इसी अस जेह्ड़ी इ'यां बोलने आं घरा बिच बी बोलने आं जि'यां बड्डे बड्डे कोई बुजुर्ग लो लोग लभदे ते उं'दे कन्नै कोई चरणबंदना बगैरा करने आं ते सारें गी समझ आई जंदी असें गी इ'यै डोगरी अपनी जेह्की बोलनी चाहिदी हर जगह् जेह्कियां अजकल जि'यां मावां न अपने बच्चें गी हिंदी जैदा सखाऽ दियां जां इंग्लिश बी सखाऽ दियां लेकिन अपनी भाशा गी भुल्ला दियां एह् जेह्की बड़ी मिट्ठी भाशा और घरै बिच बी बोलनी चाहिदी इक दूए कन्नै बी बोलनी चाहिदी कुसै दा हाल चाल पुच्छना डोगरी बिच पुच्छना चाहिदा और जेह्का एह् इक दूए कन्नै मेल जोल होंदा अपना एह् बी बड़ा मिट्ठा मेल जोल होंदा प्यार कन्नै रौंह्दे कोई तेहार होवै ओह्दे बिच अस मिली जुली मनाने आं डोगरी बिच गल्ल करने आं और अपने जेह्के मनै दे भाव न राम कन्नै उ'नें गी ओह् करी सकने आं अस दस्सी सकने आं और दूएं दे बी अस दिक्खी सकने सुनी सकने आं